हांवें एक म्हापश्या दुकान आसा व्यंकटेश वी पी वेर्लेकर म्हणून ताचे कडल्यान एक साडी हाडिल्ली हांवें सिफॉन सिफॉन साडी म्हाका खूब आवडटा न्हेसपाक म्हाका तसल्यो बोर्डरीच्यो बी साड्यो आवडना म्हणून हांवें तातुंतलो इतलो कलर तांचो बरो आशिल्लो तो म्हाका सामकी न्हेसपाक ती खूब आवडटा आनी हांव जेन्ना ती न्हेसतां पळय तेन्ना म्हाका सगळीं विचारतात ही साडी तुवें खंयच्यान हाडिल्ली कोणा कॉलिटी इतली बरी आसा ती सिफॉन साडी ती